لکھنؤ ضلع میں بہت ساری اہم صنعتیں ہیں معاشی ڈرائیور موجود ہیں جس سے کہ لکھنؤ ضلع کے اندر ضلع زراعت کا کام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے لکھنؤ میں ضلع میں لکھنؤ کے ضلع میں بہت مشہور و معروف ہے اور بہت ساری مینوفیکچرنگ فیکٹریاں ہیں جیسے کہ چکن کی فیکٹری ہے یہ ساری فیکٹریاں ہیں جو بہت زبردست طریقے سے معاشی کے لیے معاشی کے لیے کام آتا ہے اور کمپنیاں موجود تو ہیں اور جو موجود ہیں اُن میں سے الگ الگ طریقے سے کام کرنے کے لیے وہ کمپنیاں مشہور ہیں محنت کرتے اور اُن فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں بہت ساری انڈسٹری بھی ایسی ہیں جس پر کام ہوتا ہے اُن کمپنیوں کے ذریعہ بہت سے لوگ اپنے بچے کی کفالت کرتے ہیں اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور یہ کمپنیاں انسان کا ذریعۂ معاش ایک واحد ہے اور بہت ساری الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں جو اُن کا واحد ذریعہ ہوتی ہیں جو ذریعۂ معاش کے لیے اور جو ہمارے لوگوں کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے بہت ساری مینوفیکچرنگ فیکٹریاں بھی موجود ہے اِس ضلع کی ترقی کی طرف ہموار کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے